مجھے پڑھائی کرنا بہت پسند ہے کیونکہ میں بچپن سے ہی پڑھائی کا شوقین تھا میرے گھر والے چاہتے تھے کہ نہیں یہ کام کرے کوئی کام سیکھے لیکن میں نے پڑھائی کے لیے میں گھر سے نکل گیا کہ نہیں میں مجھے پڑھائی کرنا ہے تو ابھی پڑھائی کر کے اپنی لائف جی رہا ہوں اسی لیے اپنے بچّے کو میں بھی اچّھی تعلیم دے رہا ہوں کیونکہ تعلیم ہی انسان کو انسان بناتا ہے تو اسی لیے ہم کو سب سے اچھا جو ہے تعلیم اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جیسے تعلیم حاصل کیا ہوں اسی طرح ہمارے بچے بھی پڑھے جیسے ہم زندگی سکون سے جی رہے ہیں آرام سے کمائی کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے بچّے بھی پڑھائی کر کے آرام سے زندگی جیے کیونکہ پڑھائی سے ہی انسان ترقّی کرتا ہے ہم کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ تعلیم ہے تعلیم سے ہی تربیت ملتی ہے